ہیلو آپ سوئیگی سے بات کر رہے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم آڈر کرا تھا تو اس میں مجھے پچاس روپئے کا کوپن ملا تھا آج میں آڈر کر رہا ہوں ڈیڑھ سو روپئے کا پیزا اور پچاس روپئے کا برگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں میرا جو کوپن ہے پچیانوے ساٹھ اس کا نمبر ہے اس میں سے لیس ہو جائیں ففٹی روپیز